ہیلو میں نے ابھی آڈر دیا تھا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ کیا ہے اچّھا تو مجھے اس میں کولڈ ڈرنگ ایڈ کروانی ہے ہو جائے گی اچّھا ہو جائے گی تو آپ تھمس اپ ایڈ کر دیجیے اس میں اچّھا ہو گئی اوکے تھینک یو